گزشتہ کچھ سالوں میں سرکار کے بدلنے کے بعد دہلی کے ہیلتھ سسٹم میں کافی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے نئی سرکار نے کافی انفراسٹرکچر اور انتظامی معاملات میں سدھار پیدا کیا ہے دہلی میں مریضوں کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہاں دہلی کے لوگوں کے لیے مفت علاج شروع کیا ہے نہ صرف دہلی میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ دہلی سے باہر کے لوگ جو یہاں مسافر اور مزدوری کرنے آتے ہیں ان کے لیے بھی علاج مفت ہیں دہلی میں بیس سے پچیس لاکھ تک کا علاج غریبوں کے لیے مفت کیا گیا ہے یہاں علاکی علاقائی طور پر ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے جسمانی قوت کو اور بہتر بنانے کے لیے محلہ کلینک کا انتظام کیا گیا ہے جہاں ڈیلی لائف ڈیلی بیسس پر لوگ جا سکتے ہیں اور اپنا چیک اپ آسانی کے ساتھ کرا سکتے ہیں